हाल ही के दिनों में मध्यप्रदेश में सुर्खियाँ बटोरने वाले बहुत से कहानियाँ है बहुत से कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो कि आज न्यूज मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है जो अभी अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है यह जो कार्यक्रम हुआ है यह मतलब लगभग दो महीने से न्यूज़ मीडिया पर वही वही चला रहा है मतलब बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम हुआ है जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है और जो पी एम मोदी के द्वारा की गई है यह काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी था होना हिंदू समाज के लिए बहुत ज़रूरी था होना तो बिहार में तो सबसे ज़्यादा सुर्खी में राम मंदिर का मुद्दा ही चल रहा है उसके अलावा पी एम मोदी ने और एक बात कही है कि अभी राम मंदिर बन गया है अब कृष्ण मंदिर बनेगा मथुरा में तो अभी यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा लैटेस्ट है काफी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया पर चल रहा है इसके अलावा हाल ही कुछ दिनों पहले ट्रक वालों ने हड़ताल की थी जिसकी वजह से ट्रक बस वगैरह सभी कुछ बंद थे सभी ट्रैवल हड़ताल पर थे जिसकी वजह से सारी बसेज़ बंद थी सारे ट्रक बंद थे सभी पेट्रोल के टैंक बंद थे तो काफ़ी परेशानियाँ हुई थी पर उनका भी मानना सही था जो अभी अभी नए जो हमारे सी एम बने हैं उनकी वजह से उन लोगों ने हड़ताल की थी उनके लिए उन्होंने गलत नियम ला दिए थे कि अगर वह एक्सिलेंट करते हैं या या हिट एंड रन का केस होता है तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा या उनको सज़ा दी जाएगी जेल होगी तो उस वजह से उन लोगों ने हड़ताल की थी और उस उसी बीच ये अफ़वाहें उड़ी थी कि हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो गया पेट्रोल मिलना बंद हो चुका है तो हर किसी को प्रोब्लम हो गई थी कि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा तो यह सिर्फ़ अफ़वाहें थी यह सही नहीं था तो एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था इस वह पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो ऐसे कुछ पेट्रोल पंप पर हुआ था पर ज़्यादातर ऐसे पेट्रोल पंप पर हुआ नहीं था यह सिर्फ़ अफ़वाहें थी तो सब अभी के लिए फ़िलहाल में तो यही सुर्खियों में चल रहा है यहीं कहानियाँ